कुछ साल पहले छोटे फोन चलते थे टू जी नेटवर्क था उसमें नेटवर्क चलाते थे बफरिंग में ही नेटवर्क स्लो चलता था अटक अटक के चलता था उसको चलाने में मज़ा नहीं आता था जिसली वजह से हम आजकल हमारे इंडिया के वैज्ञानिकों ने फाइव जी नेटवर्क ला दिया है धीरे धीरे फोर जी नेटवर्क लाए थे जी नेटवर्क के साथ हमें अच्छा एक्सपीरियन्स मिला हम विडिओ देखते है ऑनलाइन पढ़ाई भी करते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है और पहले के टू जी नेटवर्क के साथ चलाएँ तो हमें कुछ बिल्कुल मज़ा नहीं आता था टू जी नेटवर्क के साथ चलके चलाना कोई बहुत बुरी बात थी आजकल स्मार्टफोन आ गए है स्मार्टफोन में अच्छा नेटवर्क चलता है जी तो और आजकल तो फाइव जी नेटवर्क भी स्टार्ट कर दिया है गोवर्मेंट ने फाइव जी नेटवर्क के साथ हमें बहुत मजा आता है अच्छी स्पीड है जो काम दो घंटे मे होता था वो पाँच मिनट में हो जाता है और इसीलिए हमें रिचार्ज करना पड़ता है रिचार्ज तीन सौ रूपये होता है रिचार्ज के साथ ही हमें डेटा पैक भी मिलता है डेटा पैक को यूज़ करने के लिए हमें अच्छा महसूस होता है तीन सौ रूपये का हर महीने का रिचार्ज करते है हम